روایتی تہواروں پر طرح طرح کے رقص لوگ کرتے ہیں جس میں الگ الگ قسم کے اور الگ الگ کپڑے زیورات پہنتے ہیں ان میں پہنے جانے والے کپڑے جیسے کہ لہنگا چنی اب لہنگا چنی میں آپ ٹریڈیشنل جولری پہن سکتے ہیں وہ بھی ریڈ اینڈ گرین کلر کی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور عمدہ لگتی ہیں اور دوسرے آپ ساڑی ساڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ مراٹھی ڈانس میں مراٹھی ساڑی پہنی جاتی ہے دھوتی ٹائپ میں جس میں مراٹھی زیورات ہی آپ اس کے ساتھ پہن سکتے ہیں